وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ مظفر نگر فش مارکیٹ سے بول رہے ہیں جی تو جناب فش چاہیے تھے ماری فش جی ہے آپ کے پاس اسٹوک پانچ کلو چاہیے تھے جی تو میں ابھی آ رہا ہوں سر آدھا گھنٹہ میں نماز پڑھ کر اچھا ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں آدھے پون گھنٹے میں آتا ہوں سر ٹھیک ہے السلام علیکم